गोर लागै छिअ दीपक कका की हाल छऽ हौ देखाल नहि पड़ै छहक बहुत दिनके बाद देखलिअ हँ ओ तऽ हमरो सबके एहिबेरा अथी बनि गेलै हँ वोटर कार्ड बुझलहक तऽ अइ हमहीँ हमरो सबके वोटर कार्ड बनि गेल हँ तहन हमहूँसब एहिबेरासँ वोट गिराएब बुझलहक कहक तू एहि बारेमे किछु अपन राय ककरा दिए नहि दिए वोट तोरा सबके तऽ बहुत अनुभव छऽ तेँ ने नहि करै नहि करै छै तेँ ने वोट दऽ कऽ ओकरा हटाइए देबै सारके से गप तोरा नहि अपना सबके दिसमे राजदे छै ने हौ तऽ एखन देखहक कि करबहक एखन तऽ चुपचाप रहऽ पड़तौ ने काज करबाबै पड़तै हँ नहि छै राजनीति अभी सही तैओ कहक तैओ कहक जे ककरा वोट दिए नहि दिए अच्छा नहि से तऽ छेबे ने करै लेकिन देखहक आब जे तू सब कहबहक सएह ने करबै हमहूँ सब से तऽ भाजपेटा कऽ सकैए अपन सबके नीक बिहारके आगाँ बढ़ा सकैए भाजपे कर्नाटक हँ सब देखबे केलहक से देबै तहन वोट एकरे बी जे पे के जे तू कहलहक सएह आओरसब तऽ ठीके छौ देखहक एहन नहि छै जे हमहीँटा छिए आओर बहुत लड़का छै जकर नया नया नाम जुड़लै हँ तऽ सब मिलिके जे ओकरा सबके प्रोत्साहित करबै जे दही एकरा वोट बी जे पे कए ने नीक काज करतै ने हौ से तऽ देखै छिए न्यूज सबमे दोसर राज्य सबके उत्तर प्रदेश सबके गुजरात सबके बहुत तरक्की भऽ गेलै हँ नहि हौ एहन कोनो बात नहि छै एखन तोरा सबके किएक किछु हेतऽ देखऽ कहै छिए छौड़ा सबके जे बी जे पे के दही वोट तहन सरकार बदल आब हँ से तऽ छेबे करै युवे किछु कऽ सकैए नहि एहिसबमे उतरैके नहि छै कोनो खाली वोट वोट हमर अधिकार छिए राजनीतिमे किएक उतरब नहि नहि कैरिअर तैरिअर एहिमे थोड़के छै ठीके छऽ देखै छिए तऽ ठीक छै गोर लागै छिअऽ